बीजा पासपोर्टके खातिर इहो गप कहै छै की बीजा पासपोर्ट आधार कार्ड अप्लाइ नहि करए पड़ै छै जे छै जे अथी लागै छै जाहिमे तऽ पासपोर्ट बनाबे पड़ै छै बिज्जा बनाबऽ पड़ै छै बीजा पासपोर्ट आधार कार्डके अप्लाइ नहि करए पड़ै छै बढ़िऑं से नीक छै की नीक होइ छै सबकिछु से बढ़िऑं उपर किछु जाय खातिर किछु करै खातिर तऽ हमरा किछु करैये ने लागतै किछु जाय खाति किछु करै खातिर किछु किछु तऽ करैए ने लागतै हमरा तऽ हम अपना सोच समैझ कऽ किछु करै छियै तऽ हमर जैसे आदमी बाहर जाइ छै बहुत दूर दूर जाइ छै तऽ सबकिछु सोचऽ पड़ै छै समझऽ पड़ै छै तब हम किछु करै छियै तऽ हम केना करब केना जायब तऽ आधार कार्ड अछि पासबुक अछि आओर सब लागै छै तऽ हमरा जाय पड़तै पड़ैया कि हम जैतियै एहाँ ने वहाँ जे छियै तऽ चलू आओर कोनो बिशेष गप तऽ नहि छै बाहर जाना छै बस भऽ गेल हँ एहीँ सब गप छै सुनलियै कहू आओर